क्वेस्चन छै अहाँके हिसाबे अहाँके क्षेत्र मे पर्यटक के आकर्षित करबाके क़ोन कोन सुझाव अछि हमरा हिसाब सॅं सबसे पर्यटन के लेल सबसे पहिले तऽ नीक रास्ता धर्मशाला नीक मार्केट जतय की सब किछु अवेलबल होए ओ चीज रहय के नीक जगह होटल के सुविधा ईसब चाही जाहिसॅं की पर्यटक के यात्री के कोनो भी चीज़ के दिक्कत नहि होइ आओर खाय पीबय के से चाही बढ़िऑं सॅं व्यवस्था बढ़िऑं जगह ईसब चीज चाही